ہیلو آپ ممتاز ہوٹل سے بول رہے ہیں میں نے ایک گھنٹہ پہلے جو آرڈر بریانی کا کیا تھا نا تو وہ پلیز کیا آپ کینسل کر سکتے ہیں پلیز کینسل کر دیجیے مجھے کچھ ضروری کام آگیا ہے جس وجہ سے میں وہاں مجھے جانا پڑ رہا ہے اس لیے میں اس آرڈر کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتی ہوں پلیز اسے آپ کینسل کر دیجیے اور آئندہ میں آرڈر دھیان سے کیا کروں گی پلیز ابھی مجھے کہیں ایمرجنسی میں جانا پڑ رہا ہے اس لیے مجھے آڈر کینسل پرنا کرنا پڑ رہا ہے ورنہ میں بالکل آرڈر کینسل نہیں کرتی پلیز ہو سکے تو آپ سے میرا آرڈر کینسل کر دیجیے جلد سے جلد اور میں وہ آرڈر نہیں لے پاؤں گی کیونکہ میں اپنے گھر پہ رہی نہیں رہوں گی ہی نہیں تو میں کیسے آرڈر لے سکتی ہوں پلیز اسے آپ کینسل کر دیجیے آپ کی بڑی مہربانی ہوگی کہ آپ میرا آرڈر کینسل کر دیں گے تو شکریہ آپ کا